हैलो हैलो हैलो हा जय झूलेलाल हा मुंहिंजो मुंहिंजो नालो तरुण आहे अच्छा हा मूंखे बैंक में नि खातो खुलाइणो आहे न मूंखे बचति खातो खुलाइणो आहे मां जॉब कंदो आहियां नौकिरी हा माना लंबी बचति लाइ मूंखे करिणो आहे

माना मां सम्झो कि भई मां पंजाह हज़ार भरियां थो बराबरि एफडी लाइ त मूंखे घणो व्याजु मिलंदो

अच्छा पंजाह हज़ार खां मतिलबु छह टका पाण खे साल जो व्याजु मिलंदो अच्छा माना सतर हज़ार ते साढा छह टका अने सम्झो की मां लंबे टाइम लाइ रखां थो त माना अच्छा हा बराबरि अने पंहिंजो हिते सम्झो की भई पाण खे इन खां वधीक रखणा हुजनि त जेतिरा पाण वधीक रखूं ओतिरो पाण खे व्याजु वधीक

हा अञा आधार काड मुंहिंजो अपडेट थियलु कोन्हे त पोइ कीअं थींदो हा उहो आहे मुंहिंजो न उहो त थियलु आहे बसि खाली हिकिड़ो इहो नालो चेंजिंग लाइ मुखे करिणो हुओ त माना सवास त ग्रामीण बैंक में थी वेंदो माना इहे टोटल घणियूं शयूं खपंदियूं माना कुलु चार शयूं आधार काड पैन काड ऐं ॿ पासपोट फोटा अने बैंक जी माना कुझु खपंदो ऐं अकाउंट नंबर में अहिड़ो कुझु थिए त पोइ

उहो आहे साईं हिकिड़ो हा हा हा त भले हा हा जय झूलेलाल